क्या मेरी फर्नीचर वाली दुकान से बात हो रही है

हाँ मुझे एक अलमारी बनाना था उसकी डिज़ाइन मैं दे दूँगी और सेम मेरे को अलमारी बनवाना है क्या बन सकती है वहाँ हाँ मैं सुनी हूँ हाँ मैं सुनी हूँ कि आपकी दुकान में अच्छे अच्छे अच्छे डिज़ाइनों के बनते है इसी लिए मैंने आपके पास कॉल किया मेरे को अलमारी और टेबल बनाना था और मुझे एक डिजाईन है मुझे वो मैं आपको दे दूँगी उसी तरह का मुझे बनवाना था तो क्या भैया वो कुछ डिस्काउंट वग़ैरह हो सकता है तो मैं मेरे को दो चार मतलब बनवाना है तो क्या कुछ डिस्काउंट नहीं हो सकता

अच्छा ठीक है तो मैं आपकी दुकान में आती हूँ अच्छा चलिए मैं आती हूँ मैंने इसी लिए मैंने सुना था इसी लिए मैंने कॉल किया कि वहाँ अच्छे बनते हैं मेरे को बनवाना आलमारी तो एक ही बनाना था एक टेबल बनवाना था और वो एक दीवान सेट बनवाना था

चलिए मैं आती हूँ आपके दुकान के पास तो पता वता मतलब बता दीजिए मुझे मैं आ जाऊँगी आपकी दुकान हाँ नाम तो सुनी हूँ तो मैं आ कर वहाँ कॉल करूँगी

वो तो मैंने ख़ुद देखा है अच्छा लगी तभी तो मैंने कॉल किया वहाँ ठीक है भैया